हेलो जी सर ओके सर ओके सर बट मै उनको यह मेल करूँ या फिर वाट्सप करूँ ओके सर मुझे यह जानना था कि वीकली ऑफ रहेगा या नहीं रहेगा ओके सर बट आप मुझे ये बता सकते हैं कि कितने आवर्स काम करना रहेगा मुझे ये जानना था कि जैसे कि डेली वह एट आवर्स काम करते हैं वो इम्प्लॉय तो आप मुझे अब बता सकते हैं कि उन्हें कितने आवर्स काम करना है ओके सर ओके सर तो मैं सभी को यह मेल कर दूंगी और इसके साथ उन्हें बता दूंगी कि ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेसन है ओके सर और कोई नोटिफिकेसन सर ओके सर